जी नहि हमरा बिलकुल नहि लगै छै खाना बनबैक काज मात्र महिला के छै आओर अहाँ ई बात भी देखते होबै की जेतना भी शादी बियाह अहाॅं कन होइत होत कोइ भी शादी बियाहमे कि महिला खाना बनाबै लऽ जायत छथिन आबै छथिन या अहूॅं राखै छियै महिला के खाना बनबै तऽ पुरुष ही खाना बनाबै छै जादातर आओर अहाँ बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट यऽ कोइ भी ढाबा छोटा मोटा कहीं भी जायब अहाँ तऽ वहाॅं पुरुषे खाना बनाबैत मिलत आओर छै कि महिला के साथमे अर्धांगनी रहै छै तऽ महिला आओर पुरुष भी कोइ होटलमे काम करै छथिन तऽ घरमे खाना हुनकर पत्निये बनाबै छथिन ओ से लाय कऽ ई बिलकुल भी निरर्थक बात छै कि महिला मात्र ही खाना बनाबय सकैया बिलकुल पुरुष भी खाना बनाबय सकैया अपन अपन काम सब करै छथिन इएह हमर कहनाइ अछि